म्हाका हांवें घेतिल्लो फोटो आवडटा तो म्हणल्यार अशेंच काब दे राम येवपी वाटेर थंयसरल्यान पयसुल्ल्यान दर्या दिसता दर्या कडल्यान एक मळब आनी दर्या एके कडेन येता म्हणटकच थंयसरल्यान तें दिगंत हॉरायजन दिसता हांगासर अशें दिसता की मळब आनी दर्या हांच्या भितर शिमूच ना अशी दोनीय एकूच आसा एकरूप जाता म्हाका तो फोटो हांवें काडिल्लो खूब मानवता कारण त्या हातुंतल्यान म्हाका तेंच्या भितरलें अंतर कितें आसा हें दिसून येता वा ते एकामकांत मळब आनी दर्या एकामकांत विलीन जाल्ले दिसून येता म्हणटकच म्हाका हांवें तो फोटो काडिल्ल्याचें सूख भोगता